जम्मू च मेजर रलीज़न बौह्त जादै न हिंदु बी रौंह्दे मुस्लिम बी रौंह्दे क्रिशीच्यन बी रौंह्दे बुद्धज्म बी मेक्सीमम जादै इत्थै हिंदु हिंदु गै रौंह्दे न मुस्लिम बी रौंह्दे न पर इ'नें गी सारी इत्थै फेस्लिटियां इत्थै लभदियां न हिंदु रलीज़न आस्तै इत्थै मंदर ऐ जि'यां जम्मू आस्तै उस्सी बोलदे मंदरै दी जगह ते इत्थै तुसें गी इत्थै मस्जिदां बी उं'दे आस्तै बनी दियां मुस्लमानें आस्तै ते हिंदु आस्तै मंदर बने दे क्रिशिच्यन आस्तै ओह् बनी दियां क्रिशिच्यन आस्तै चर्च चुर्च सब कुछ दिंदी ऐ फेस्लिटी ऐ सब किश दिंदी फेस्लिटी साढ़े जम्मू दे बिच्च ऐ ते मेजर रलीज़न जेह्ड़ा ओह् साढ़े जम्मू बिच्च जादै इत्थै हिंदु ऐ ते हिंदु हिंदु ते इस्लाम क्रिशिच्यन बुद्धज्म बी मेक्सीमम साढ़े इत्थै रौंह्दे न सारे इत्थै मेक्सीमम मेक्सीमम जादै इत्थै हिंदु गै न ते हिंदु